बिहारमे तऽ बहुत पाबनि होइत छै ने बहुत पाबनिमे पहिला पाबनि होइत छै छठि कार्तिक महिना तऽ छठि होइत अछि छठिके बाद इएह सभ पाबनि लोक नहाय कयलक खरना कयलक गाड़लक खरना कयलक खरना कयलक पा व्रत कयलक दुनू साँझ सहल फेर पारण केलनि चारि साँझ हुनकर भऽ गेलनि चारिम दिनमे पारण भेल ओएह सभ भेलनि मिथिला बिहारमे तेकरा बाद जायब एहिठामसँ फेर भऽ गेलनि आश्विन अबैत छनि तऽ जितिआ होइत छनि कोजगरा होइत छनि ओहिमे परब भेल उपास भेल भादवमे चौरचन होइत छनि इएह पाबनि सभ भेलै ने तऽ आरो समाचार की कहू घर घरेली तऽ इएह छै